म्हजें सगळ्यांत व्हड बळगें म्हटल्यार म्हजे कडेन जिद्द आनी चिकाटी बरी आसा जिद्द आनी चिकाटी बाळगून हांवेन म्हजो जिवनक्रम बरोचसो जिवनक्रम पार पाडला मुख्य म्हणजे सादारण एक उदारण दिवपाचें म्हणजे आमी मांद्रे गांवांत रावताले आनी आमचे थंय स्कूल बी स्कूल फेसिलीटी बरी नाशिल्ली स्कूल बी खूब पयस आसतालें आनी पांच पांच किलोमीटर वन वे आमी चलून स्कुलाक वताले पूण अशी जिद्द धरून आमी शिक्षण पुर्ण केलें तेन्ना बाकिचे कोण भुरगे आमचे बरोबरचे बी अशे शिकूंक पावले नात तरी एक म्हजे पोट बळगें अशें हांव समजतां आनी म्हजी कमजोरी म्हटल्यार हांव चड भावना भावना प्रधान माणूस आसा भावना प्रधान म्हणजे म्हाका कोणायचीय अशी रोखडीच काकूट येता आनी कोणायकय कितें समज त्रासांत आसा कोणायकय समज हें आसा जाल्यार म्हाका तेजें हेल्प करीन दिसता आनी एक आवट ऑफ द वे वचून हांव ती हेल्प करूंक सोदतां आनी केन्नां केन्नां ते म्हाका त्रासदायकय जालां पण ते एक म्हजी कमजोरी आसा अशें हांव मानतां